पॅण्ट हो कपड्याचो जो प्रकार आसा किंवा जाका आमी पॅण्ट म्हणटा ती आमकां एक ब्रिटिशांनी दिल्ली देणगीं आसा ब्रिटीश येवच्या पयली आमच्या देशांन पॅण्ट हो प्रकार नासलो सगळें जाण धोती किंवा कुर्ता अशेंच घालतालें आनी जें आमच्या भारतीय हवामानाक सूट सूटेबल आसलें आनी बरोबर आसलें पूण ह्या पेंटीक लागून पेंटिचें अनेक दुश्परीणाम आसात जाका लागून जे आमच्या हावामानाक पॅण्ट ही उपयोग ना किंवा अन्य काही विशय आसात किंवा बाकीचे जमनीर बसता आसतना पेंटी ह्यो उपयोग ना जाचो आमचेर वायट या इफेक्ट जाता एकूणुच पेंटी मुळें आमकां अनेक अडचणीचो सामनोय करचो पडटा जेन्ना आमी खंयीय वतात किंवा देवळांनी बी वतात किंवा विशेशता दक्षिणेच्या देवळांनी थंय पॅण्ट एलावड ना तेन्ना पेंट काडून दवरची पडटा आमकां आनी धोती मारून किंवा लुंगी न्हेसून वच्चे पडटा आमकां पेंटी मुळें जें अनेक गैरसोयी जातात किंवा अनेक प्रकारच्यो ज्यो हे आसात ताचो मेन हे म्हणप जमनीर बसता आसतना होणारो त्रास जो आमकां सदांच जाणवता एकुणूच ह्यो पॅण्ट ही फॅशन जाल्ली आसा जाचो आज महिला सुद्दां पॅण्ट घालतात किंवा बेलबॉटम किंवा अन्य प्रकारच्यो जिन्स आसात त्योय घालतात फाटक्यो पेंटी घालतात ज्यो खरेंच दिसपाक केळसवाण्यो आसतात जाचो वायट इफेक्ट जाता किंवा जाचेर नदर सुद्दां घालूं नयें अशें दिसतात ह्यो पेंटी पळयतगीर आनी आयज बऱ्यांचश्या देवस्थानांनी किंवा धार्मीक संस्थानी ह्या फाटक्या पेंटीचेर आमी किंवा जिन्स जी आसात त्याचेर बंदी घातिल्ली आसा आनी जिन्स घातल्या मुळें एकुणूच आमची कंबर किंवा जांग ह्याचेर जे घामळ घाम येता त्याचो वायट इफेक्ट किंवा त्वचा रोगा सारकें आमच्या जांगेनी किंवा जातात अशें डॉक्टरीय लोक सांगतात वैद्दकीय दृश्ट्या हे एकदम बरोबर आसा पॅण्ट ही आमकां भारतियांक उपयोग ना अशें म्हणून आता बरेंचशें लोक कुर्ता किंवा पायजमा ह्याचेर चड भर दितात अशें दिसतात